اگر میں اپنے روم میں بیٹھ کر کوئی پروجکٹ بنا رہی ہوں یا پھر کوئی اسائنمنٹ کر رہی ہوں یا پھر مجھے پیپرس کی تیاری کرنی ہے کچھ بھی کام کر رہی ہوں تو مجھے اپنے روم میٹس کی وجہ سے یا پھر دوسرے لوگوں کی وجہ سے مشکلات ڈسٹربنس ہوگی تو اسی چیز کو میں دور کرنے کے لیے میں لائبریری جاؤں گی جہاں پر مجھے کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی اور ضرورت پڑنے پہ مجھے وافر مقدار میں کتابیں دستیاب ہوں گی